खेल उद्योगमे ट्रेनिंगके एकटा महत्वपूर्ण जगह छै एकर किछु फ़ायदा छै तऽ किछु दोषो छै विज्ञानके किछु फ़ायदा होइ छै तऽ किछु दोष सेहो होइ छै तऽ पहिले हम फ़ायदापर गप करी जेना एखन हमरा मानि लिअ जे कि एकटा रेसलरके तैयार करनाइ छै पहलवानके तैयार करनाइ छै तऽ पहिले लोक गाम घरमे अखाड़ा खुनैत छला हँ ओ जे सीनियर पहलवान रहै छलखिन हँ हुनकासँ दाँव पेंच सिखैत रहै आब एकटा ओकरे कहल गेलै कोच जे ओकरा ट्रेनिंग दै छै ओ किछु पाइ ज़रूर लै छै शुल्क लै छै ओ लेकिन जे एखन पहलवानीक दौर बदललै अइ अखाड़ा छोड़िकऽ मैटपर एलै अइ ओहिपर जे पहलवानी करल जाइ छै ओकर की की टेक्निकल प्वाइंट छै तकनीकी गुण छै अवगुण छै से सँ ओकरा अवगत करबै छै एहिसँ ओकरा फ़ायदा ज़रूर होइ छै जेना आब हमरा दौड़बाक छै जगह नहि छै हम शहरी क्षेत्रमे छी पार्क ओतेकटाके नहि छै फ़ील्ड ओतेकटाके नहि छै तऽ मशीनपर घरमे लगाके हम ओहिपर दौड़ि सकै छी कतेक एक मिनटमे कतेक दूर तय कऽ सकै छी ओ मशीन बता दै छै हम कतेक इस्पीडसँ दौड़ि रहल छी ओ मशीन बता दै छै जिम होइ छै अहाँके हर तरहके फ़िज़िकलके लेल या शारीरिक बनावटके लेल हर तरहके एक्सरसाइज ट्रेनर जे ओहिठाम होइ छथिन से बता दै छथिन जे एहि खेलके लेल ई ज़रूरी छै तऽ एहि चीजक लेल ई जिममे ई अभ्यास करबाक छै लेकिन एकर दोषो छै दोष ई छै जे कि आब जेना हमसभ गाम घरमे प्राचीन जे खेल छलै हँ गुल्ली डंडा होइ कबड्डी होइ या अपना एहिठाम जे एकटा जितिया पाबनिमे खेल होइ छलै खो खो टाइपके ओसभ खेल आब विलुप्त भऽ गेलै ओहिसँ लोकके शारीरिक आ मानसिक दुनू उन्नति भेटै छलै हँ दुनू रूपसँ सबल होइ छलाह गामक बच्चा धिया पुता जे इस विज्ञान अएलासँ ओ ईसभ खतम भऽ गेलै तऽ हमरासभक ओहि बच्चाके लेल दिक़्क़त होइ छै जे ट्रेनिंगके लेल नहि जा सकैत छथि जिनका लेल आर्थिक बेबस्था नहि छनि या जे अर्थबेबस्थामे कमजोर छथि जेना आब जे बेबस्था भेलै हँ मोबाइलपर गेम खेलाइके ओ मोबाइलपर सभ बच्चा ओहिपर लागल रहैत अछि ओहिसँ ओकर जे फ्रस्टेशन छै जे ओकरा मानसिक विकास हेबाक चाही से नहि भऽ रहल छै जे ओकर शारीरिक विकास हेबाक चाही ओ नहि भऽ रहल छै अहिओ सभ चीज़पर धियान देबाक छै जे हम बच्चाके कोना आगू बढ़ा सकी तकनीकक आधारसँ सही तकनीक आ ग़लत तकनीकके अन्तर बच्चाके बुझेबाक गार्जियनक दायित्व होइ छै